खबरों में दिखाई जाने वाली चीज़ों में चीज़ों चीज़ों में बहुत हकीकत नहीं होती नहीं होती जो देखते हैं वो हकीकत होती है क्योंकि खबरों में दिखाए गए बातें कुछ झूठ भी होती है वो कम्प्यूटर के द्वारा प्रचलित की होती है जिससे जिससे थोड़ी झूठ झूठाई दिखाई देती है लेकिन हम जो हकीकत में देखते हैं उसे अनुभव करते हैं अनुभव करते हैं करते हैं जिसे हमें हर चीज़ हलचल का पता चलता है लेकिन जो कम्प्यूटर जो जो कि जो खबरों दिखाई जाती है वो कम्प्यूटर के माध्यम से बनाई जाती है और और बात को उसमें जोड़ जोड़ी जोड़ी जाती है जिससे वो और अच्छी लगने लगती है लेकिन जो हम लोग देखते हैं अनुभव करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं जो समाज सामाजिक खबरों जो खबरें होती हैं हकीकत में वो समाज समाज पे बहुत ही गलत प्रभाव डालती हैं लेकिन जो हम लोग देखते हैं अनुभव करते हैं वो हमारे हमारे लिए बहुत ही अफ़ बहुत ही बेकार बेकार आफवाहें उड़ी रहती हैं कि रहती हैं जो की यहाँ पे कुछ हो गया वहाँ पे कुछ हो गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता है लेकिन हम जो चीज़ देखते हैं अनुभव करते हैं वो चीज़ हम लोग बताते हैं कि ये हुआ है वो हकीकत में हुआ रहता है लेकिन जो टी वी टी वी या टेलीविज़न मध्याम से बताए जाते हैं वो कुछ बातें सच होती हैं लेकिन और अधिक से अधिक बातें जो होती हैं गलत होती हैं और झूठ होती हैं जिससे हमें ये सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन जो हमलोग देखते हैं अनुभव देखते हैं सुनते हैं वो हकीकत में देखने में लगती अच्छी है अच्छी लगती है देखने में लेकिन जो लेकिन जो आपको टी वी द्वारा दिखाई जाती हैं वो हकीकत हकीकत में समाज को बहुत ही बेकार प्रभावित करती हैं करती हैं करती हैं लेकिन जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं वह हम जानते जान पाते हैं जो हम अपने घर घर पे बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हुआ है तो विश्वास भी कर लेकिन जो अखबार में या टी वी पर टेलीविज़न पर हम सुनते हैं देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये सच है लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं यह खबर बहुत ही गलत है बकवास है घटिया है ये सब कहते रहते हैं लेकिन जो हम देखते हैं जो उस जो देखते हैं जो अनुभव करते हैं लेकिन उस बातों का हमा हमारी हमारी बातों को कोई काट नहीं सकता क्योंकि हमने उसे देखा है उसे हमने अनु अनुभव उसको हमने महसूस किया है लेकिन जो बाते होती हैं अखबार में वो बहुत ही बेकार होती हैं वो वो अच्छी नहीं होती हैं वह झूठ मूठ का फै फै फैली रहती हैं अफवाहें उड़ी रहती है लेकिन जो हम देखते हैं महसूस करते हैं वो हम बहुत ही अच्छी होती है हम यह महसूस कर पाते हैं लेकिन जो अखबार में फैलती हैं फैल जाती है वो बहुत बेकार होती हैं होती हैं इसलिए हमें जो भी देखना चाहिए जो देखते हैं उसी पे हमें यकीन करना चाहिए करना चाहिए लेकिन जो ये दूर की बातें टेलीविज़न अफवाहें सब हमें नहीं देखनी चाहिए सब सरासर झूठ बातें होती हैं कुछ सही होती हैं लेकिन अधिक से अधिक बातें गलत होती हैं गलत हो अधिक से अधिक बातें जो है टेलीविज़न दिखाई जाती हैं वो गलत होती हैं इसलिए हम हमें जो हम देखते हैं सुनते हैं वो अनुभव अनुभव वो हम वो हम वो हम यकीन करते हैं वो हम यकीन करते हैं लेकिन टेलीविज़न पर जो बात हमें बोली जाती है सुनाई जाती है उसे कम्प्यूटर के माध्यम से उसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है झूठ झूठ कुछ झूठ भी बोला जाता है जिससे हमें यकीन लगने लगेगा यार ये ये तो बात सच में सही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वो सब कुछ बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन हम फिर भी उसे यकीन कर लेते हैं कर लेते हैं उसके क्योंकि कुछ बातें जो सच होती हैं कुछ बातें उनके झूठ भी होती हैं लेकिन लेकिन हमें समाज पर समाज में जो हो जो हलचल हो रही है उसे न जानना चाहिए जान जानना चाहिए जिससे हम हमें कोई भी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ है लेकिन हुआ है लेकिन जो अधिक से अधिक बातें वो झूठ होती हैं कुछ ही बाते होती हैं जो सच होती हैं होती हैं इसी लिए जो हम देखते हैं सुनते है देखते हैं वह हम अधिक अधिक विश्वास कर सकते हैं जो बा बातें होती हैं वो बेकार होती हैं जो होती हैं बेकार होती हैं इसीलिए हम जो सुनते हैं देखते हैं उसी पे हमें विश्वास करना चाहिए और जो यह खबर अखबार में या टेलीविज़न दिखाई जाती हैं वो कुछ बातें अधिक अच्छी होती हैं कुछ बेकार होती हैं इसलिए जो हम देखते हैं उसी में हमें यकीन करना चाहिए